آج کے باورچی خانے میں بجلی سے چلنے والے کئی آلات استعمال ہوتے ہیں جو کھانا پکانے کے کام کو آسان اور تیز بنا دیتے ہیں یہ تجربہ پرانے وقتوں سے کافی مختلف ہے جب ایسے آلات دستیاب نہیں تھے جیسے مکسر اور گرینڈر سے مسالے پیاز ٹماٹر اور دیگر اشیاء چند سکنڈ میں پیس لیے جاتے ہیں پہلے زمانے میں سل بٹے پر ہاتھ سے مسالے پیسے جاتے تھے جو محنت طلب اور وقت لینے والا کام تھا اسی طرح گیس چولہا گیس سلنڈر اور ایل پی جی چولہے سے آسانی سے آگ جلتی ہے جس سے کھانا جلدی پک جاتا ہے اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لکڑی یا کوئلے کی آگ پر کھانا پکایا جاتا تھا جس میں زیادہ وقت بھی لگتا تھا اور دھواں بھی ہوتا تھا اسی طرح اوون اور مائیکرو ویو سے بیکنگ گرم کرنا اور کھانے کو ری ہیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے زمانے میں روایتی تندور یا کوئلے پر بیکنگ ہوتی تھی جو صرف خاص موقعوں پر یا محدود جگہوں پر ممکن تھی فریج کھانا کئی دنوں تک تازہ رکھا جا سکتا ہے سبزیاں گوشت دودھ سب محفوظ رہتے ہیں اور پہلے زمانے میں کھانے کو ٹھنڈی جگہ یا مٹی کے گھڑوں میں ركھا جاتا تھا مگر یہ محدود وقت تک ہی محفوظ رہتا تھا جیسے چاول پکانے کی مشین کافی میکر الیکٹرک کیتلی فوڈ پروئیسر یہ سب کام آسان اور تیز کرتے ہیں آج کے باورچی خانے میں وقت محنت اور ایندھن کی بچت ہوتی ہے جبکہ پرانے دنوں میں کھانا پکانا زیادہ جسمانی محنت وقت اور صبر کا کام تھا